अपना बिहारमे एकटा छै पतञ्जलिके जे बेबसाइ छै ओकर बेपारी समुदाइके जे छै मेम्बर ओ ज्यादासँ ज्यादा लोकके जागरूक करैके पीछे छै आओर ओतऽके लोकके जागरूक करै छै कि योग करऽके चाही आओर योगके बारेमे जागरूक करै छै लोकके आओर लोकके ओकर दवाइ यूज करैके प्रति लोकके जागरूकता बढ़ाबै छै यहाँ तक कि हम जे छै देखलिए पतञ्जलि कऽ जइसे ओकर जे पतञ्जलिके जे मेम्बर अबैए ओसब देखै छी पतञ्जलिके बारेमे पतञ्जलिके आयुर्वेदके दवाके बारेमे लोकके बतबै छै दुकानदारके बेपारी सबके ओहि बारेमे ओकरा बतेलक जे एक दोसरके बताबैके कारण छै कि लोकके बारेमे लोकके जागरूक करैके लेल लोकके आयुर्वेदके बारेमे लोकके मोटिवेशन देलक देबऽके लोकके इएह छै कि लोक आयुर्वेदके ओर ज्यादासँ ज्यादा जागरूक हैबऽके आओर आयुर्वेदिक समान ज्यादा यूज करऽके लेल